सकाळ जावं दनपार जावं वा सांज जावं आमच्या घरा भोंवतणी खूब सुकणीं आमकां दिश्टी पडटातच जावं तीं सुकणीं शाकाहरी जावं वा मांसाहरी जावं जाय ती सुकणीं आमच्या घरा भोंवतणी आमकां दिश्टी पडटा आता इतकीं सवणीं दिश्टी पडटात की कांय सुकण्यांची नांवां तर म्हाका खबर ना पण एक दोन सुकण्यांची नावां खबर आसात ती तुमकां सांगता हांव कावळें बोचुड्डी गरुड किंगफिशर आनी हेर चिमण्यों त्या भायर एक टोकण म्हणटा ती सुकणें हांवेन एकदां पळयल्लें ते हांगासर मेळना ते खंयसुन तरी मायग्रेट जावन येयल्ले ते एकदांच आमकां दिश्टी पडले आनी त्या भायर केन्नाच दिश्टी पडोंक ना सुकणीं आनी हेर सवणीं खंयचीय सवणीं जावं ती मनशां भोंवतणी लागीं रावनात म्हूण तांका आकर्शीत करपा खातीरुय आमचे कडेन कांय साधन ना पूण एक मात आमी सदांच करतात की जर सुकणीं वा सवणी लागीं येयली जाल्यार तांचे खातीर कांय खावपाची वस्तू तांकां दिश्टी पडटा तशी उडोवपाची तुमी तेंच्या भोंवतणी लागीं वचपाचें न्हय पूण ती आपोआप ती तुमी खाद्य पदार्थ घातल्यात ताचे कडेन येतली आनी खांवपाक लागतली आनी ते तुमी फक्त मजा पळोवपाची एकदां मजेशिर गजाल अशी जाली की म्हाज्या बापायन एकदां एक एक दोन फावट कावळ्याक सकाळीं चपाती घालपाची थारायले आतां तो सदांच कावळो सकाळीं येवन चपातीच सोदता आता ती ताका सवण्याक ती संवयच जाल्ली आसा म्हूण अशें आमकां दिश्टी पडटा की कावळ्या अश्या सुकण्यां पासुन एक मन मन पळय एक इमोशन जोडलेले आसात आनी तो सदांच सकाळीं योवन रडटा आनी भाकरी खाल्ल्या उपरांतूच तो वता नाजाल्यार तो घरा भोंवतणीच भोंवता